गाज़ीपुर ज़िले में हर चीज़ की सुविधा है बछ रेलवे हवाई हवाई जहाज़ की सविधा नहीं है और मतलब रोडवेज बछ प्राइवेट बस टैम्पू हर चीज़ की सुविधा है हम लोग एक बार हम लोग एक बार गए थे एक दम वहाँ मया दर्शन करने के लिए ट्रेन ट्रेन से गए और ट्रेन से मतलब ट्रेन दर्शन कर के ट्रेन से भी सुविधा अच्छी है औ और उसके बाद हम लोग घर पर आते हैं और घर पर आए तो गाँव में मतलब गाँव से साइकिल साइकिल साइकिल से आते हैं साइकिल पर तो सड़क भी अच गाज़ीपुर की सड़क सड़क व हाईवे सब अच बहुत अच्छी है अच्छे अच्छे प्रकार की हैं सब कुछ मतलब बढ़िया सुविधा दी गई है और गाँव में हम लोग साइकिल से रोड वहाँ बाज़ार में जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं साइकिल से ही हमारा स्वास्थ्य चलाने में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है होता है और रोडवेज बछ और रोडवेज बछ की भी सुविधा बहुत अच्छी है रोडवेज बछ की सुविधा अच्छी है सार्वजनिक यहाँ हवाई जहाज़ की सुविधाएँ उचित उचित नहीं उपलब्ध नहीं है परिवहन में रेल सड़क रेलवे हवाई अड्डे हवाई अड्डे भी विकसित नहीं हैं गाज़ीपुर में रोडवेज बस रेल रेलवे और प्राइवेट बछ यहाँ पर मतलब हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है और बाइक रोड रोड वह रोड फोर बिल रोड हाईवे भी बना है और चारों तरफ़ कि मतलब से बाइक और छाइकिल की अलग अलग सुविधाएँ भी दे दे दी गई है और मतलब हर तरफ़ से गाज़ीपुर ज़िले में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मतलब सड़क सड़क का भी मसला है मरम्मत अच्छ अच्छी है कोई मतलब तो कोई दिक़्क़त नहीं है आने जाने वालों के लिए और हमारे गाँव के पास ही एक नदी है वहाँ कितने भी नाव नाव की सुविधा है वह सुविधा है और आदमी उस पार उस पार से इस पार जाते आते हैं और खेती भी करते हैं और ना और हम लोग बाइक बाइक साइकिल से भी जाते हैं बाज़ार में तो वहाँ टेंपो से तो पकड़ कर हम लोग अच्छे हैं अच्छे अच्छे मतलब अच्छे वहाँ कोई दिक़्क़त नहीं है गाज़ीपुर ज़िले में में हर प्रकार के मुख्य गाँव के लिए भी सुविधा टेंपो टेंपो की सुविधा दी गई है यहाँ यहाँ अच्छी अच्छी अच्छी तरह से अच्छी तरह से रोड रोड और मतलब प्लास्टर जो रोड बना है उसपे बढ़िया प्लेन कर के दी गई है बढ़िया सुविधा दी गई है सुविधा दी गई है और गाज़ीपुर में बस ट्रक और हर प्रकार की गाड़ी का आगमन होता है अच्छी अच्छी वहाँ पर अच्छी क्वालिटी दी गई है